पात्रांव एंटीक मार्डोळ हॉटेल न्हय आं हां हां हां काल हांव तुमका एक पिझ्झा खातीर ऑर्डर दिल्ली आनी ती ऑर्डर घेवन येवपा खातीर हांवें म्हजो मेन घराचो एड्रेस दिल्लो सद्या आतां हांव थंय ना आतां हांव काल साकून म्हज्या फाम हावजांत शिफ्ट जालां हांव आतां नवो एड्रेस तुमकां धाडटां त्या एड्रेसाचेर तुमी डिलीवरी धाडात